आजकल टेक्नोलॉजी के कारण ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है जैसे कोई फ़ोन करना है किसी का अपन को जैसे अपना रेलवे का टिकट बुक करना है जैसे अपन को होटल बुक करना है तो बहुत ही आसान तरीके से वह सारी चीज़ों में सुविधाऍं मिल जाती हैं जैसे घर बैठ के अपन को शॉपिंग करना है तो ऑनलाइन के माध्यम से जैसे फ्लिपकार्ट है शोमो है इनके माध्यम से अपन उसको बुक कर सकते हैं और चीज़ अपने आप अपने घर पर आ सकती है और जैसे अपन को गाड़ी बुक करना है ऑनलाइन के माध्यम से तो वह भी बड़े आसानी की तरीके से गाड़ी भी बुक हो जाती है ऐसे किसी का अपन को घर बैठे पैमेंट करना है तो वह भी पेमेंट आसानी से हो जाता है और शॉपिंग भी आसानी से हो जाती है कुल मिला के टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत ही जीवन में साधारण तरीके से सुविधाजनक है